शरीर खे चुस्त फ़ुर्त रखण लाइ हलिको खाधो खाइणु खपे ऐं घणेई पाणी पीअणु खपे जंहिंसां असांखे घणेई ताक़त मिलंदी ऐं कसरत बि करणु खपे ऐं सुठी निंड करण खपे पंहिंजे शरीर जो स्वस्थ हुजणु ख़ासि ध्यानु रखणु खपे जंहिंसां असां चिंता मुक्त पूरी तरह रहंदासी ऐं असांखे पोष्टिक खाधो खाइणु खपे फल फ्रूट भाॼियूं ऐं ख़ुशि बि रहणु खपे ऐं खपे प्रोटीन वारी विटामिन वारी शयूं खाइणु खपनि ऐं तेल वारी शयूं खां परे रहणु खपे असांखे ख़ुदि खे ख़ुशि रखणु खपे सुबुह जो जल्दी उथी करे कसरत बि करणु खपे ऐं सैर ते बि वञणु खपे हुनसां असांजो शरीरु तंदुरुस्त ऐं मस्तु रहंदो ऐं दिमाग़ बि थधो रहंदो दिमाग़ खे वधीक गरम करण सां असांजो शरीरु बिगड़ी वेंदो आहे असांखे पंहिंजी हर कंहिं शइ ते काबू रखणु खपे ऐं मिठो खाइण खां बि बचिजे मिठे जी ब हिकु लिमिट रखिजे वधीक मिठो खाइण सां बि बीमारियूं थी रहियूं आहियूं आहिनि तंहिं करे असांखे सुबुह जल्दी उथी करे पूरे शरीर खे ऐं ताज़ी हवा खाइणु खपे ताज़ी हवा खाइण सां असांजो मनु सुठो रहंदो तंहिंसां असांखे सुठी सुठी ॻाल्हियूं दिमाग़ में ईंदियूं चवंदा आहिनि कि सुठो खाइण सां सुठो सोचणु ईंदो सोट सुठी सोच थींदी आहे ऐं ख़राब खाइण सां ख़राब सोच ईंदी आहिनि मन में बुरा बुरा ख़्याल न आणजन शरीर खे चुस्त फुर्त रखण लाइ हलिको खाधो खाइणु खपे पाणी जाम पीअणु खपे कसरत करणु खपे ऐं चङी तरह असांखे निंड करणु खपे जंहिंसां शरीरु तंदुरुस्त रहंदो चवंदा आहिनि की मनु ख़राब त अथनि ख़राब इहा हक़ीक़त जी कहावत आहे अगरि असांजो मनु ई सुठो न रहंदो त असांजो शरीर बि बिगड़ी पवंदो इन करे चवंदा आहिनि सुठो सोचंदासीं त सुठो हलंदासीं ऐं सुठो शरीरु रहंदो चवंदा आहिनि सुठो खाओ सुठो सोचो हीअ कहावत आहे की सुठो सोचंदासीं सुठो खाइण सां सुठी सोच असांजी ठहंदी फालतू ॻाल्हियूं दिमाग़ में न घुसंदियूं शरीर खे मज़बूत बि सुठो खाधो शरीर खे मज़बूत कंदो आहे बीमारियुनि खां बचाईंदो आहे ऐं हफ़्ते में हिकु भेरो असांखे विर्त ब रखणु खपे जंहिंसां असांजो शरीरु वधीक तंदुरुस्त ऐं फुर्त रहंदो ऐं तेल वारी शयुं बि न खाइणु खपनि तेल वारियूं शयूं जी खाइण सां हार्ट जी बीमारियूं पई थियनि दिलि जी बीमारियूं पई थियनि दिलि जी बीमारियुनि सां इंसान जो शरीरु बिगड़ी थो वञे शरीर खे जो ख़ासि ध्यानु रखणु खपे शरीरु असांजो हिकु आत्मा रुपी शरीरु आहे अगरि असां शरीर खे सुठी तरह ख़्याल रखी हलंदासीं त असांजो सॼी मशीन अंदरि जेके आहिनि पार्ट आहिनि शरीर जा उहे बि स्वस्थ रहंदा